बिहारमे शिक्षाके दशा कोना बखान करब ई प्रश्न स्वयं प्रश्न चिह्न लगबैत छै कियाक तऽ हमसभ स्वयं शिक्षक छी परन्तु बिहारके शिक्षाके जे एखन सिस्टम छै ताहिमे हमसभ बहुत किछु बदलाव करयके चेष्टा करैत छियै परन्तु कदाचित हमरा होइए कि हमरासँ कतहु चूक होइत छै राज्यमे वर्तमान शिक्षाके जे प्रचलन छै से परीक्षा प्रणाली छै विद्यार्थीसभ परीक्षा दै लेल अबैत छै बीचमे ओकर जे उपस्थिति छै से रहैत छै कदाचित नहिओ परन्तु ओ परीक्षामे सफल होइए आओर सफल भेलाके बाद ओ जखन समाजमे जाइत छै देशके लेल काज करऽ जाइत छै तऽ ओकरामे से खूब क्वॉलिटी देखबामे नहि अबैत छै ई कटु सत्य छै हमरा ई बात खुलेआम बाजयमे कनि संकोच होइए कियाक तऽ हमहूँ शिक्षा जगतके एकटा अङ्ग छियै आओर एगो शिक्षक छियै परन्तु ई कहबामे कोनो संकोच नहि छै जे हमर बिहार जे सम्पूर्ण भारतके लेल संस्कृत मैथिली आओर अंग्रेजियो सभमे से बड़ा नीक साख रहै बड़ा नीक धाक रहै उदयन मण्डन अयाची वाचस्पति मिश्र इत्यादि बहुत जे संस्कृतके विद्वान रहथिन बादमे अंग्रजियोके विद्वान आइ ए एस अफसर सभ होइत गेलखिन परन्तु वर्तमानमे से कोना एकरा विकास कयल जाए ई बड़ा एगो चिन्ताक विषय छी